हैल्लो नमस्ते जी ओहो एह् तुसैं पता नी कुत्थां दा लेई लैती तां तां पता नी तुसें पता कुत्थे दुकान ऐ कुत्थां लैते दी अच्छा अच्छा ते होई सकदा तां तुसें जां तपला कोई जां तुसें और कुसे नै मतलब अच्छ तां पता नी कैह्दी दाल लेती तुसैं तां पता नी दिक्खने आं चलो कल चलो ठीक ऐ लेआयो कल फ्ही कल दस जारां बजे चलो ठीक ऐ कल दिक्खनेआं फ्ही ए कुत्थे दा लित्ती केह् कल लेआयो चलो ठीक ऐ देऊगे तुसें पैसे दाल दिक्खियै फ्ही ठीक ऐ फ्ही